ہیلو السلام علیکم بھائی صاحب میں پہنچ گیا ہوں کیا آپ کے پاس یو پی آئی آئی ڈی ہے میں فون پے جی پے یا پے ٹی ایم کے ذریعہ ادائیگی کر سکتا ہوں یا کیا میں آپ کو آن لائن ادائیگی کر سکتا ہوں آپ کی یو پی آئی ٹی کیا ہے